अॼुकल्ह जे ज़माने में मोबाइल जो क्रेज ॾाढो वधी रहियो आहे हिन करे मां मोबाइल टैक्नोलॉजी जे थ्रू मूंखे किथे बि वञिणो हूंदो आहे ट्रेन जी टिकट बुक कराइणी हूंदी आहे त मां मोबाइल जे थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करे टिकट बुक कराइणो कराइ छॾींदो आहियां रिजर्वेशन जी टिकट कंफर्म मिली वेंदी आहे जीअं मूंखे नवें बजे जी ट्रेन सुबुह जो पकिड़णु हूंदी आहे त मां अठे बजे कैब फैसिलिटी बि आहे हुनजी कैब फैसि डाउनलोड करे कैब वारे खे अठे बजे ई घुराए छॾंदो आहियां त अठे बजे टाइम टू टाइम अची वेंदो आहे ऐं अधु मुने कलाक में मूंखे स्टेशन छॾे छॾींदो आहे हिन करे मुंहिंजो टाइम बि बचंदो आहे ऐं डिस्टैंस बि कवर थी वेंदो आहे डो मूंखे ऑनलाइन कुझु बि शॉपिंग परचेसिंग या मोबाइल खणी परचेस करिणो हुजे त ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करे हुनमें मोबाइल तरह तरह जा डाउन ईंदा आहिनि त मोबाइल सिलेक्ट करे हुनमें बि ऑनलाइन मां परचेस करे छॾंदो आहियां त ई मूंखे फैसिलिटी मोबाइल में ॾाढी वणंदी आहे ऐं लैपटॉप में बि मूंखे कंहिंखे पैमेंट ट्रांसफर करिणो हुजे मोबाइल बैंकिंग जे थ्रू द्वारा नैट बैंकिंग बैंक जी एप्लीकेशन डाउनलोड करे बैंकिंग जो बि इजी ट्रांसफर थी वेंदो आहे कंहिंखे फंड ट्रांसफर करिणो हुजे या पंहिंजे अकाउंट में पैसा ॿिए खे मोकिलिणा हुजनि त उहा बैंक फैसिलिटी बि यूस करे असां कंहिंखे बि फंड ट्रांसफर करे सघंदा आहियूं हीअं असांजो टाइम बचंदो आहे ऐं किथे फ्लाइट में बि वञिणो हुजे त ट्रैवल्स जे थ्रू वञी करे टाइम वेस्ट करे असां ऑनलाइन टिकट बि बुक करे छॾंदा आहियूं हुनमें बि असांजो ॾाढो टाइम बचंदो आहे किथे असांखे होटल वोटल या किथे बि वञिणो हुजे त होटल बि बुकिंग करे सघंदा आहियूं जीअं असांखे थिएटर में पिचर ॾिसणी हुजे त हुते थिएटर में वञी करे टिकट परचेस करे टाइम वेस्ट थींदो आहे त हिन करे मोबाइल जे बि थ्रू टिकट परचेस असां करे सघंदा आहियूं हीउ फैसिलिटी असांखे ॾाढी टैक्नोलजी सुठी थी वई आहे ऐं असांखे किथे बि पैमेंट करणी हुजे त मोबाइल जे थ्रू डायरेक्ट अॼुकल्ह गूगल पे यूस थींदो आहे त गूगल पे में बि पैमेंट डायरेक्ट हिकु मिंट जे अंदरु ट्रांसफर थी वेंदो आहे